हैलो नमस्कार डॉक्टर साह्ब सर में सांबे दा अजीत कुमार ऐ बोल रेहा आं जी सर सर कल्ल में तुंदे कोला टिड्ढ पीड़ आह्ली गोली लैती ही ते ऐल्ले तगर मिगी ढिड्ड पीड़ चुक्की निं ऐ सर में बड़ी इक्क म्हीना पैह्ले जेह्ड़ी में नौकरी करदा हा ओल्लै में स्टीम आह्ले मोमो खंदा हा भरी भरियै प्लेटां ते हून ओह् मोमो नै मिगी लगदा मोमो नै मिगी कब्ज़ी करी लेई ऐ ते केह् पता कन्नै सर कल्ल में अपने दोस्ते कन्नै हा गेदा बाहर थोह्ड़ा सर उनें मिगी पिज्जा खलाई ओड़ेआ आं सर उनें ईज्ञ कक्ख निं होया मिगी सर उनेंगी कक्ख निं होया मिगी दिक्खो केह् होइया आहो सर में लालच कीता फ्री दा हो रेहा हा आं सर हून तुस मिगी सनाओ में केह् करां अच्छा अच्छा अच्छा सर भी मिगी फर्क लग्गी जाह्ग ठीक ऐ सर ओके सर तुंदा बड़ा बड़ा शुक्रिया ओके सर